हम जे दिल्ली जाइ रहिए तऽ टिकट बनेलिए ओकर बाद जाकऽ टिकट बनेलिए तऽ गेलिए ट्रेनपर बैठलिए तऽ बढ़िआँसँ गेलिए सीटपर बैठिकऽ गेलिए ओना नहि तऽ भीड़ भड़क्का रहै छै धक्कमधुक्कामे बुलल जाइके पड़ै छै कतहु एन्ने घुसिआ दै छै तऽ कोइ ओन्ने ट्रेनके घुसा दै छै ओना तऽ टिकट बनल रहै तऽ अपना बैठिकऽ गेलिए अपना सुरक्षितसँ गेलिए ओकरा बाद गेलिए तऽ होटल बुक पहिलेसँ कराओल रहै अपन गेलिए सेफसँ अपन बैठिकऽ खाना वाना खेलिए ओकर बाद जाकऽ फेर ओतऽसँ निकललिए तहन फेर रूम भाड़ा लेलिए तऽ रूम भाड़ामे फेर रहैके रहै ओतऽ रहलिए दुइ दिन चारि दिनके बाद फेर दुइ दिन चारि दिन तक फेर होटले बुक करैलए पड़लै तहन एकरा बाद जाकऽ सबचीज करलहुँ फेर अहाँसबके सबपरिवारके लऽ कऽ फेर आबै रही तऽ फेर ट्रेन बुक करेलहुँ अपन टिकट तिकट कटेलहुँ फेर ओतऽसँ आबै रही तऽ देखलहुँ ढेरिक जगह धक्कमधुक्का होइत रहै आओर ओहिमे जे हम नहि टिकट कटेतिए तऽ धक्कमधुक्का हेतिए ने तऽ कोनहु कोइ घुसा देतिए जेना होटल बुक करेलिए नहि करेने रहतिए तऽ अपन रोडपर जाकऽ खड़ा रहैलए पड़तिए हमरो जाइ आबै पड़तिए